हय आमच्या वाठारांत केप्यां एक कोमप्लेक्स आसा थंय फुटबॉल ह्या खेळाची सर्त आयोजीत करपाक शकतात तशेंच क्रिकेट ग्रांवडा खातीरय सुवात आसा बेडमिंटन खेळपा खातीर सुवात आसा मागीर इंडोर गेम्स खेळपा खातीर सुवात आसा आनी